आङो फार्स्तावथ' ओंखाम संजेन्नो रोङाखैमोन नालाय माबोरै संगोन माबोरै मागोन रोङा मानो रोङा मालायनि संनायखौनो नायो न'वाव संनाय मा संनाय मा मा मैगं सङो मायो बेखौ नायना लाबाय माबायदि हायो सङो ओरैनो नायनानै नायनानैनो सानसे बिदिनो संनो सोलोंजेनबाय जायाबाबो ओरैनो संबाय अर सुबाय जानबाय जाबाबो जायाबाबो संदों ओरैनो खारै मैगं संबाय मैगंखौ जानबाय जान्नानै खारै होबाय ओरैनो ओरैनो संबाय बेनो फार्स्त संजेन्नाय आरो आंनि सानसेबो रोङा माया माबोरै मा खालामो मा मायो संजेन्नोबो मोनाखैमोन ओंखायनो फार्स्ताव खारै संजेनबाय सारायाव होबाय होनानै दै होबाय होनानै खारै होबाय होनानै गोदौ होबाय बेनो आरो फार्स्त संनाय खारै मैगं संजेन्नाय मानाय बिदिनो सङै सङै संनो रोंजेन्नाय जाबाय मोजां मोनलांनाय जाबाय संनो माबोरै मा संगोन सबखौबो सोलोंनाय जाबाय आरो साम' ओंख्रि संबाय साम'खौ एवना लाबाय एवना लानानै साम'खौ थावदों एवफ्रामबाय एवफ्रामनानै सबाइ रुग्रोना लाबाय सबाइखौ होबाय ओरैनो सङो आरो मैगंफोरखौ सोलोंलांबाय मालांबाय रोंनाय जाबाय माबाय मैगं संनानै मोजां मोनो साम' संनानै आरो नारजि मैगंफोरखौ संनानै मोजां मोनो अमा बेदरफोरखौ सङो जों मैगंआलाय आरो बिदिनो खारै संनाय मा संनाय बेफोरनो संनायनि सिगांनो सं संबाय ओरैनो बेबायदिनो जाजेनबाय आरो मैगं संनो रोंजेन्नाय जाबाय मानाय जाबाय रोङाबाबो रोंबाय मैगं संजेनबाय दा संबाय थायो दस्रा जों आरो सबाइ मैगं सङो सबाइखौ जेरै रुग्रोना लाबाय माना लाबाय आरो संख्रि होबाय संनाय खावनाय ओंखाम संबाय ओंखामावबो ओंखामखौबो सोलोंजेनबाय संनो माबोरै सङोमोन बेखौ नायना लाग्रोबाय लानानै उनाव रोंनाय जाबाय साम' संबाय दा बेफोरखौनो संनो मानो मोजां मोन्नाय जाबाय खारै मैगं संबाइ साम' बिदिनो संबाय थायो सङो जायो मोजां मोनो जोंनिया बेनोसै आरो मैगं संनाय मा संनाय माबोरै रोंजेन्नाय बेफोरखौ बिनिफ्राय जों नायै नायैनो रोंलांनाय जायो मालायनि संनायखौ नायबाय थानानै सोलोंनो गोनां जायो आरो रोंबाय ओरैनो मा मैगं संबाय जाबाय मैगं संनाय मा संनाय बिदिनो सोलोंनो गोनां जाबाय बांसिन दा ओरैनो साम' मैगं सबाइ मैगंफोरखौ संनानै मोजां नाङो मोजां मोनो मा मैगं होनबावगोन दा रोंनाय जालांबाय मैगं संनो आरो नारजि मैगं नारजियाबो जोंनिया सङो नारजिखौबो रोंजेनाखैमोन बेखौबो मालायनिफ्रायनो नायनानै सोलोंनानै लाबाय माबोरै खालामो माबोरै मायो नारजि मैगंखौ माबोरै सङो बेखौबो सोलोंना लाबाय दा रोंनाय जाबाय मैगं संनाय मानायफ्रा गासैखौबो रोंजोबनाय जाबाय माबोरै सङो मारै मायो खारै मैगंखौ माबोरै सङो दाउ मैगंखौ माबोरै सङो साम' मैगं माबोरै सङो बिदिनो दा ओरैनो रोंनाय जालांजोब्बाय गासिखौबो मा मा मैगं बेफोरखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो जोंनियालाय नारजि नारजिखौनो बांसिन मोजां मोनो जानानै संनानैबो जोंनि बर'निनो मैगं नालाय नारजि मैगंआ बेजों दा बेदर संनानै जानानै मोजां मोनो जों मैगं थाइगं बिदिनो रोंजेन्नाय मानाय जालांबाय गासैखौबो रोंनाय जालांबाय नुयै नुयैनो सोलोंजेनबाय मालायनि संनाय खावनायखौनो नायबाय थानानैनो ओरैनो गासैखौबो रोंनाय जालांजोब्बाय दा बेफोरखौ रोङै जेबो गैला संनानै मोजां मोन्नाय जाबाय बेनोमोन आरो आंनि संजेन्नाय मानाया बिदिनो खारै मेगं संजेन्नाया आरो बेखौबोथ' रोङाबो रोङा उनाव आरो जों आङो बासिखि बासिखि बिबार मैगं संबाय बिखौबोथ' रोङा माबोरै संगोन माबोरै मागोन रोंजेनाखै ना खारैल'सो सङोना आरो खारैबो होनो रोङा मानो रोङा ओरैनो संबाय थाबाय संबाय थाबाय उनावसो मिथिबाय बेयावबो खारै मैगं होयो ओरैनो न'वाव रोंबाय मालायनाव सोंबाय माबोरै खालामगोन बिसोरो माबोरै मादोंमोन बेफोरखौ बेयावनो ओरैनो रोंजेन्नाय जायाखै आरो बिदिनो रोंजेनबाय नङाबाथ' नायनानैनो जा जाबाय आरो रोंबाय जेनेबा जोंनियालाय नुयोना न'फ्राव माबोरै सङो माबोरै मायो बेफोरखौ जों जेनानो रोंनाय जाबाय साम' मैगंफोरखौबो रोंबाय खारै मैगं रोंबाय दा सोबखौबो रोंबाय संनो ओजों आरो संनाय खावनाय मानाय बेफोरो गासैबो मोजां मोन्नायखौ सङो आरो जोङो सङै सङैनो जेरै खारै माबा माबि बेफोरखौ बेनो आरो जोंनि रों आंनि रोंजेन्नाया जेरै खारै मैगं संना नायजेनदोंमोन ओंखाम संनायाबोथ' ओरैनो रोङामोन मालायखौबो नायनानै नायनानै माबोरै सङो माबोरै मायो मा खालामो बेखौ नायनानै लाबाय थाबाय लाबाय थाबाय मालायनियाव माबोरै सङो ओंखामखो दैखौ बेसे होयो बेसे मायो सोङै सोङै लाबाय थाबाय मालायनिखौ नायबाय थाबाय नायनानै नायनानै रोंबाय ओंखाम संनायखौबो माबोरै मा बेसे गोबाव संनांगौ माबोरै गोदौवो बेफोरखौ रोंनाय जाबाय ओंखाम संजेन्नाया बेनो आरो आंनिया रोंजेन्नाया नायनानैनो मालायनिफ्राय सोलों जेन्नानै रोंजेनबाय आरो आङो मालाय संनाय खावनाय माबायदि एवनाय बेफोरखौ नायै नायैनो मालायनिखौ नायै नायैनो रोंबाय रोङाबाबो रोंबाय नायनानैनो दालाय संनाय खावनायखौलाय दा सोबखौबो रोङो संनो खावनो मा मा मैगं बेफोरखौ जों बर'नि खारै मैगं नारजि मैगं बेफोरखौ दा गासैखौबो रोंजोबनाय जाबाय बे रोखोम आं मालायनिखौ नायजेन्नानैनो सोलोंदोंमोन संनाय खावनाय हाबाफोरखौ माबायदि माबोरै खालामो माबोरै मायो बेफोरखौ मालायनिखौ नायनानैनो जाबाय आरो रोंबाय आं नायै नायैनो ओरैनो रोंलांदोंमोन आं माबोरै माबोरै जोंनि बर'फोरनि मैगङा खारै मैगं आरो मैद्रु मैगं जोंनि मैद्रु मैगङाथ' बिराद गोथाव जायो लाफा लाइ सिना लाइ बेफोरखौबो जोंनिया आरो थाखायो गावनियावनो संनायखौबो नायना लाबाय मालायफ्रा माबोरै सङो माबोरै मायो मैद्रु मैगं मालायनाव सोंना लाबाय माबोरै माबोरै बेफोरखौबो मा खालामो माबोरै रहायो माबोरै संग्रोयो सोङै सोङैनो नायबाय मालायनियाव नायै नायैनो रोंबाय मैद्रु मैगंखौ माबोरै संजेनो माबोरै मा खालामो माबोरै रहायना लायो माबोरै मैद्रु मैगं जायो बेफोरखैबो रोंबाय बेखौबो गासैखौबो रोंजेनबाय मालायनिफ्राय नायनानै नायै नायैनो सोलोंजोब्बाय मैद्रु मैगङाबो संनो रोंबाय गासैखौबो रोङो आरो रोंनाय जाबाय आरो आंनो सङो माबाजेन्नाया बेनो आरो रोंजेन्नाया मालायनिफ्राय नायनानैनो नायै नायैनो रोंबाय आरो संनाय खावनाय मैद्रु मैगंफोरखौबो गासैखोबो बिफोरखौबो रोंनाय जाबाय मैद्रु मैगंखौबो रोंबाय संनो बेनो मालायनिफ्राय नायै नायै न'फोराव नुबाय थाबाय सिगांनि जोंनि न'नि संनाया आबै आबौ संनाय आइ आफानि संनाय बेफोरखौ नायै नायैनो रोंलांबाय आरो जोङो बिदिनो सोलोंजेन्नाय जाबाय आरो आंनिया मालायनि नायनानै संजेन्नाय मानाय ओरैनो रोंबाय आरो थास' मैगं थास' मैगंखौथ' संनो रोङामोन आङो माबोरै सङो माबोरै मायो थास' मैगंखौबो मालायफोरनि संनायखौ सोंबाय माबोरै माबोरै सङो माबायदिनो माबोरै मा खालामो बेफोरखौ सोङै सोङैनो आरो ओमफ्राय थास' मैगंखौबो सोलोंबाय मा होयो माबोरै माबोरै खालामो माबोरै संजेनो बेफोरखौबो सोलोंना लाबाय सोंनानै लाबाय मालायनाव माबोरै सङो बिदिनो सोंनानैनो रोंबाय मालायनिफ्राय दा रोंबाय गासिबखौबो बर'नि मैगं संनाय संनाय खावनाय गासैखौबो दा मैद्रु नारजि गासै मैगं खारै साम' साम'खौ संनाथ' बिराद मोजां साम'आथ' मोजांसो आरो साम'खौ एवनानै लाबाय माना लाबाय सबाइ रुना लाबाय सोमनानै एवनानै लाबाय बिराद मोजांसो साम' मैगं संनानै बिराद मोजां नाङो जोङो जायो नालाय साम' मैगंफोरखौबो जोंनियालायनो ना संनानै मोजां मोन्नाय जानाय ओरैनो रोंजेनलांबाय साम'खौबो रोङामोन माबोरै संजेनो मालायनाव सोंबाय बिखौ ओरैनो आं दा सोबखौबो संनाय रोंजेन्नाय जाबाय बेबायदिनो रोंजेनदोंमोन आरो मालायनियावनो नायनानै सोंनानैनो संनाय खावनाय खामानिफोरखौ रोंदों रोंबाय जाबाय जों संनो रोङो मानो रोंबाय गासैबो जालांजोब्बाय दा बेबायदिनो रोङो रोंनाय जायो आरो मालायनिखौ नायनानै मानानै सोलोंनानैनो रोंबाय दा संनाय खावनाय गासैखौबो गासैबो जाजोब्बाय दा रोंनाय जाबाय जोंनिया बिनो आरो बर'नि मैगं मारै संनाय माबोरै मानाय सोलोंना लानांगौ बेबायदिनो आंबो मालायनिखौ नायजेन्नानो नायै नायैनो रोंबाय सोलोंजेनबाय दा रोंबाय गासैखौबो संनोनो संनो रोंबाय मा मा मैगं जोंनि बर'नि मैगंफ्रा गासिबो जाजोब्बाय संनो होनबा हायो आरो दा आंहा संजेन्नाय माजेन्नाय खामानि रोंजेन्नायफ्रा ओरैनो आरो मालायनिखौ नायनानै सोलोंबानो माबानो गासैखौबो गासैखौबो रोंलाङो आरो मालायनि संनाय खावनायफोरखो नायनानैनो दा रोंबाय नायै नायैनो माबोरै मा खालामो सोर मा खालामजेनो माबोरै बेफोरखौ सोलोंना लाबाय सोलोंना लानानै जाजोब्बाय रोंबाय संजेन्नाय खावजेन्नाया बिनो फार्स्त नायना खारै मैगं संनायानो